आब जे छै पहिलुका लोकसभ छै हेलयवला हेलयवला टेंसन नहि रहै अभी छै ओतना अथी नहि रहै छै जे हेल लै छै ओहिनो आब जे छै छोट मोट नदीसँ भी आब बढ़ि कऽ छै आइ काल्हि की होइ छै बढ़िआँ बढ़िआँ अथी अइसन अइसन कपड़ा चललैए समुद्रमे भी लोक हेल जेतै हेलयके ओतय जे जेनाकि छै बड़का बड़का समुद्रो सभमे गेलै हेलयमे आब कोइ टेंसन नहि रहलैए आब जे छै मुँहमे लगाए लै छै ओ कोन चीज कहै छै गैस निकलैवला गैस निकलैबला रहै छै ओ मुँहमे लगाए लै छै अन्दर तक घुसि जाइ छै हेलयमे कोइ टेंसन नहि छै कभी भी आब जे छै हेलयमे टेंसन नहि छै डूबै तूबै नहि छै आब कतनो अथी रहै छै ने पानि केतनो बड़का पानि आबै छै तऽ ओतना टेंसन जे छै पहिलुका लोक रहै जे छै एतय हेलय पड़तै हे ई हे ओ एनामे की होइत रहै हेल नहि सकैत रहै हाथसभ भराए जाइत रहै अभी ओसभ बात नहि छै अभी जे छै नया नया बैलूनसभ निकललैए ओकरामे घुसि जाह आरामसँ स्नान करह कोइ बात नहि स्विमिंग पूल छै नया नया माल नया नया सभ स्विमिंग पूल छह निकललैए ओहि सभमे लोक जाइ छै तैरय लए सीख जाइ छै तैरय तैरय लेल सीख जाइ छै तऽ ओतना अथी नहि रहै छै अभी जे छै ने पहिलुका लोक सभकेँ की होइत रहै जब हेलय लए जाइ रहै तऽ हरान भए जाइत रहै बगलमे जाइत जाइत जाइत जाइत होश खराब भए जाइत रहै एना ओना ओतना आब आबके आबके जमानामे जे छै ने आब ओतना फीलिंग नहि रहै छै आब जे छै ने आब जे छै ने आब एतना एतना अथी निकललैए बैलून निकललैए गोलवला ओहिमे बीचमे घुसाए देतै आ भरि दिन तैरैत रहतै कोइ टेंसन नहि छै नहिओ तैरतै ओनाहू पकड़ि कऽ खड़ा रहतै कोइ दिक्कत नहि छै समुद्रमे हेलैक मोन छै तऽ कपड़ा एहनसँ निकललैए तऽ कपड़ा पिन्हाए कऽ ओकर बाद ओ मुँहमे अथी लगाए देलकै ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाए देलकै आरामसँ हेल रहल छै कोइ दिक्कत नहि छै बड़का बड़का समुन्द्र सभमे एहिमे मछुआरासभ मछली केना मारै छै अहिने ने मारै छै कोनो भी चीज छै लगाए लै छै भरि दिना पानिमे घुसल रहै छै कोइ टेंसने नहि छै तब आब कहै छै पनडुब्बी हे ई ओ बनि जाइ छै सभकिछु तऽ उएह सभमे लगाए लगाए कऽ कपड़ासभ पिन्है छै ओतना अथी नहि रहै छै आदमीसभ जे छै ने आब ओ जमाना नहि रहलै डूबि तुबि जेतै आब तहियो अपना धीरे छै इएहसभ बात छै तैरयमे आओर की छै